वॾे वॾे आटिस्ट जीअं इहो मयूज़ीयम ठाहियो आहे तीअं नंढा नंढा आटिस्ट उते वञी करे ॾिसी करे सेम ठाहिण जी कोशिशि करे रहिया हुआ तीअं उन्हनि ठाहिया हुआ हिकु ॿ ठाहे करे सभिनी खे अफ़वाओ फैलाइण लॻा त इहे त सभु शयूंं मां ठाहियूं इन इहे त सभु इहे त सभु असां कयो आहे हिन जे करे ॿियनि जंहिं वॾा आर्टिस्ट जीअं ठाहिया आहिनि उन्हनि जो ई नालो थिए हिननि जो न थिए इन जे करे हाणे सरकारु जाम सुवीधाऊं रखी विया आहिनि आसे पासे खां कांच हणी छॾिया अथऊं सीसीटीवी कैमराऊं लॻाए छॾी अथऊं जीअं केर बि अचे हथ न लॻाए सघे परिता ई ॾिसी सघे ऐं गाड्स वग़ैरह बि रखिया अथऊं जीअं त वाचमैन बीठा ई हूंदा आहिनि कंहिंखें हथ लॻाइण न ॾींदा आहिनि